जिं'दे च साढ़ी पैह्ली डिस्ट्रिक्ट आई उठी जम्मू ते दुई साढ़ी आई उठी श्रीनगर त्रीऽ साढ़ी आई उठी उधमपुर ते चौथी साढ़ी आई उठी किश्तबाड़ ते पंजमीं साढ़ी आई उठी रामबन